जी तव्हांजो शोरूम त काफ़ी सुठो आहे ऐं हा ऐं असां तव्हांजो काफ़ी नालो बि ॿुधो आहे की तव्हां वटि जेको कपिड़ो हूंदो आहे उहो काफ़ी सुठे क्वालिटी जो हूंदो आहे हाणे जीअं ॾियारी अचे थी त मूंखे मुंहिंजे ऑफ़िस में जेके मूंसां गॾु कमु कंदा आहिनि मूंखे हुननि खे गिफ्ट जे तौर ते साड़ियूं ॾियणियूं आहिनि न हाणे जीअं ॾियारी आहे त ॾियारीअ में थोरी फैंसी साड़ियूं सुठियूं लॻंदियूं आहिनि त तव्हां मूंखे शिफॉन जी साड़ियूं ॾेखारियो न थोरो भरियलु हूंदो त सुठी लॻंदी न साड़ी पाइण में जी जी साड़ी त सुठी आहे पर इन में तव्हांजी इहो हिकिड़ो ई कलर आहे की न हिनमें ॿिया बि कलर अथव अच्छा त इनजी इनजी क़ीमत घणी आहे साड़ीअ जी अच्छा त हाणे मूंखे अ ॾह साड़ियूं खपनि त हीअं साड़ी त मूंखे वणी त तव्हां वटि जीअं अ अ तव्हां वटि जीअं टिनि कलरुनि जूं साड़ियूं आहिनि त मूंखे टे नीले कलर जूं टे ब्राउन कलर जूं ऐं चारि ॻाढ़े कलर जूं साड़ियूं खपनि पर हिकु हिकु साड़ी मूंखे अलॻि अलॻि अ चङी तरहि सां पैक करे खपनि छाकाणि मूंखे उन्हनि खे अ सूखिड़ीअ तौर ॾियणी आहिनि हा पंजाहु रुपिया मथे माना हिकु हिकु साड़ीअ ते मथे भरणा पवंदा हा काई ॻाल्हि नाहे ठीकु आहे पर तव्हां पैकिंग चङी तरीके सां करे ॾिजो ऐं मूंखे हिकिड़ी ड्रेस ॾेखारियो तव्हां तव्हांजे शोरूम में काई सुठी ड्रेस बि हूंदी जेका ॾियारीअ ते पाइणु लाइक़ु हूंदी न तव्हां मूंखे ब्लू कलर में ई ॾेखारियो

अच्छा हिन जी क़ीमत घणी आहे अच्छा ठीकु आहे त तव्हां इहा बि पैक करे छॾियो ऐं मूंखे मां तव्हांखे सुभाणे अ ॿुधायांव थी की तव्हांखे कहिड़ी एड्रेस ते इहा सभु मोकिलिणा आहिनि ऐं तव्हां मूंखे इहो बि ॿुधाइजो की मां तव्हांखे अ पैसा कीअं पेमेंट कयां ठीकु आहे हा हा नमस्ते